हमारे यहाँ पर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम बहुत तरह के होते हैं सभी लोग जश्न मनाते हैं और वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और एक समुदाय के रूप में हम लोग जश्न मनाते हैं और जहाँ की जिस तरह के भी कार्यक्रम हमारे धार्मिक चाहे वो कई नाम है यहाँ पर रामदेव जी का मेला चलता है यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर कई तरह के मेले चलते हैं तो वहाँ पर सब तरह के लोग समुदाय एक इकट्ठे होते हैं वहाँ पर फिर जश्न मनाते वहाँ पर उस हिसाब से हमारे जो जोधपुर प्रदेश में इस तरह की जो धार्मिक चीज़ें हैं वह बहुत जल्दी हो जाती है और जश्न मनाने में हम लोग सब लोग काफी इंजॉय करते हैं ऐसी जगह पे और धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर बहुत फर्क है कहीं तरह के नाम है और इसमें समुदाय के रूप में जैसे जिस जिस टाइप का भी होता है चाहे वह हिन्दू हो मुस्लिम हो सभी तरह के सभी धार्मिक सब लोग मिलजुल के मनाते हैं सामाजिक कार्यक्रम जो भी होते हैं जितने भी रूप के होते हैं वो सारे के सारे हम करवाते हैं उसको पूरा